देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने हमें जैसे हम कहीं अन्य जगह गए अनजान शहर में गए हमें रहने की व्यवस्था नहीं है खाने की व्यवस्था नहीं है कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है तो हम लोग ऐप की मदद लेते हैं जो हमें टेक्नोलॉजी ने बनाकर दिया है जैसे कि हम गए अपने घर से कहीं अन्य स्टेट यानी कि दूसरे राज्य हम लोग जैसे जाते हैं वहाँ जाने के बाद हमें सोचना पड़ता है कि भाई हम लोग करें तो करें क्या अनजान जगह है अनजान आदमी है ना किसी से जान ना किसी से पहचान करें तो करें क्या फ़िर हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं हम लोग मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं और उससे हम लोग होटल बुक करते हैं और फ़िर देखा जाए तो रहने का तो जुगाड़ हम लोग कर लेते हैं लेकिन फ़िर देखा जाए तो आगे चलकर बात आता है खाना खाने का तो खाएँ तो खाएँ कैसे घर तो नहीं है गाँव तो नहीं है कि किसी से माँग लें भैया आज हमने खाना नहीं बनाया आप दे दो तो ऐसा तो नहीं होने वाला है क्योंकि हम लोग अनजान जगह पर हैं अनजान शहर में हैं तो वहाँ पर भी हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ऐप की मदद से खाना ऑर्डर करते हैं और खाना हम लोग होटल में मंगवाते हैं खाते हैं तो टेक्नोलॉजी में हमें काफ़ी ज़्यादा आगे ले आया है काफ़ी ज़्यादा मदद की है अब जैसे देखा जाए कि किसी के घर में शादी है अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ वह एक टेंट खड़ा कर सकें जहाँ पर शादी का कार्यक्रम कर सकें तो उसके लिए एक ऐप बनाया गया है कि आप उस ऐप की मदद से आप होटल को बुक कर सकते हैं हॉल टाइप का जो होटल रहता है ऐप में सारा कुछ दिखा देता है कि किस टाइप का आपको चाहिए किस टाइप का आपको नहीं चाहिए तो टेक्नोलॉजी ने हमें हर एक कदम कदम पर जो है मदद कर रही है हर एक मोड़ पर सहायता दे दे रही है हमें टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही आगे हम लोग को लेकर चल रही है काफ़ी मदद कर रही है अब देखा जाए कोई फैमिली में हमारे घर आएँ रहने के लिए और रह रहे हैं घर में घर में लेकिन जगह कम है और अतिथि लोग ज़्यादा आ गए हैं तो फ़िर करें तो करें क्या फ़िर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल से ऐप ऐप को डाउनलोड करते हैं ऐप के सहारे हम लोग होटल बुक करते हैं और अतिथि को होटल में ठहराते हैं तो टेक्नोलॉजी अभी के समय में हम लोगों को काफ़ी मदद कर रही है काफ़ी ज़्यादा मदद दे रही है